साढ़ै ऐरिये च जेह्के मूर्ति तराशदे ओह् न सुद्धमहादेव दे वर्मा लौहार होंदा लेकिन इन्नियां शैल मूर्तियां बनांदे इन्नियां शैल मूर्तियां बनांदे कि इत्तें साढ़ै जम्मू दा बड़ै गै मह्शूर न ओह् जम्मू दे छोड़ियै आस्ट्रेलियां इटली जेह्कियां उनें गी ऑडर आंदे ऑव लाइन ऑडर उनें फोन औंदे उनें साढ़ै आस्तै मूर्तियां गणेश दियां मूर्तियां बनांदे ओह् शिवजी महाराज दी मूर्ति बनांदे शिवजी पारवती नन्दी दी मूरती बनांदे इन्नियां शैल शैल मूरतियां बनांदे जिसले तुस उंदी दुकानै पर जाह्गे ना तां इन्ना अच्छा लगदा कि इयां सेही पौंदी कि इनें पूरी इयां कारवन कापी करु उड़ी दी ऐ कि इन्ना हत्थें दी इन्नी कडाई इन्नी अच्छी कडाई करदे ओह् कि कोई जजमैंट नी करदा अलग अलग पत्थर लाऐ दे कोई संगमरमर पत्थर लाऐ दा कोई चिट्टा पत्थर लाए दा कोई काला पत्थर लाऐ दा ओर जेह्ड़े ओह् पत्थर उनें मूरतियें बनानें आस्तै लाऐ दे न उनें ते ओह् कोई राज्यस्थान दा मंगाऐ दा कोई कोई जैसमेल दा मंगाऐ दा कोई जयपूर दा मंगाऐ दा ते कोई अपना मध्य प्रदेश दा मंगाऐ दा ते जित्थुं मतलब अच्छा पच्छर स्हेई पौंदे गे ते कन्नै मूरतियां बनाई सकदे ते ओह् खरीदी लेआदे ओर ओह्दियां मूरतियां कड़ाई करदे गे इक इक मूरती दी बी उनें बड़ा टाईम लगदा दिन पंद्रा पंद्रा बीह् बीह् दिन निक्की मूरती बड्डी मूरती होऐ उसी म्हीनां म्हीनां दौं दौं त्रै त्रै म्हीनें बी लगदे अगर कुसै मूरती चाहि्दी दी बी होऐ तां कम से कम बी अगर उसी दो म्हीनें त्रै म्हीनें बाद चाहि्दी ऐ उसी कम से कम छेह् सत्त म्हीनें पैह्लें जेह्का ऑडर कराना पौंदा कि पाई इन्नी तरीक मूरती बनानी ऐ इन्नी साईज दी बनानी ऐ इन्नी हारी बनानी ऐ उदा खरचा किन्ना होग ओह् सारा किश सनाऊं उड़दे ओर बड़े अच्छें अच्छें मूरती तराशनें लेई ओर एह् उनें गी साढ़ै जम्मू तो बी आर्वाड थ्होंऐ दे जम्मू जम्मू साढ़ै इंडियां दे प्राईम मटिस्टर कोलां उनें गी आवाड आवाड दित्तें गेदे न ओर इडियां च ओह् मूरती तराशी करदे न ते ओह् बड़े गै महशूर न अगर तुस उनें गी गुगल उप्पर सच बी करगे ता उंदा नां नां दे कन्नै उनें जेह्की मूरतियां बनाई दियां गुगल उप्पर बीह् पंजी साल परानियां मूरतियां उनें उंदे गुगल उप्पर चढ़ी दियां न तुस गुगल उप्पर दिक्खी सकदे ते जेह्कियां गुगल उप्पर दिक्खदे बाह्र जेह्ड़े इंडियां दे दे लोक ओह् साढ़ै इत्थु दे डोगरें लोक जेह्कें बाह्र गेदे ओह् लोकें दस्सें दे बाह्र दे लोकें दी दससे दे ओह् बड़ा गै पसंद करदे ओह् उत्थुआं ऑडर लांदे ओह्दे कन्नै उंदी जेह्की आंमदनी पैसे न जेह्के उंदे बधदे गै न क्युकि उंदी इन्नी अच्छी पैह्चान होई चुकी दी बाह्र देशे के इंडियां च मूरतियां तराशदे न